दिक्खो जी जि'यां तुसेंगी पता के जेह्ड़े साढ़े ग्रां च स्कूल होंदे ना उत्थै बच्चे जेह्ड़े न स्कूला आह्लें कोला बड़ा डरदे स्कूल केह् आखदे उस्सी केह् आखदे उस्सी बच्चे जेह्ड़े औंदे ओह् केह् आखदे उस्सी सिद्धा सिद्धा स्कूलै औंदे अग्गै पिच्छै कदें निं जंदे उत्थै स्कूल टीचर जेह्ड़े हैन ना टीचरें कोला बी बड़ा डरदे और जेह्ड़ा पढ़ाने दी गल्ल कीत्ती जा ते जेह्ड़ा साढ़ा ग्रां च जेह्ड़े स्कूल होंदे उत्थै बच्चें गी पढ़ांदे ते बड़ा शैल कोशश ते बड़ी शैल करदे बट दिक्खो जेह्ड़े साढ़े सिटी च स्कूल हैन ना उं'दे कोला घट्ट गै शैल पढ़ाया जंदा जिन्ना मर्जी खरा आक्खो पर हैनी पढ़ाया जंदा जेह्ड़ा कम्पीटिशन केह् आखदे उस्सी सिटी दे स्कूल दिंदे ना बच्चें गी ओह् साढ़े जेह्ड़े ग्रां दे स्कूल न ओह् हैनी देई सकदे जि'यां हून तुस ग्रां केह् आखदे उस्सी ग्रां च चली जाग्गे तुसें गी स्कूलें च केह् आखदे उस्सी थोह्ड़े बोह्त सब्जैक्ट गै लभने जि'यां हून आर्ट्स आर्ट्स बिच्च मसां खिच्चियै त्रै चार सब्जैक्ट लभदे हिंदी होई इक्नोमिक्स होई एजुकेशन होई बस सिर्फ उ'ऐ ते अपना केह् आखदे उस्सी जेल्लै सिटी च चली जाग्गै सिटी च असेंगी इन्ने जैदा सब्जैक्ट लब्भी जंदे जि'यां पोलिटिकल होई सोशियोलाजी होई हिस्ट्री होई इन्ने अच्छे अच्छे सब्जैक्ट लब्भी सकदे जेह्के असेंगी अपना केह् आखदे उस्सी ग्रां च स्कूलें च हैनी लगदे लभदे हू'न सिटी च तुस टीचरें दी गल्ल करगे जेह्ड़े सा जैदातर टीचर ना जिन्ने बी ओह् केह् क ओ चांह्दे गै कि असें स अस उस्सी केह् आखदे उस्सी सिटी च पढ़ाचै अस ग्रां च बच्चें गी पढ़ाचै गै निं क्यूंकि ग्रां च केह् आखदे उस्सी इन्नी इन्नियां केह् आखदे उस्सी पोस्टां जेह्ड़ियां टीचरें दियां ओह् खाल्ली पेदियां रौंह्दियां ते केह् आखदे उस्सी टीचर टूचर कोई औंदा गै नेईं बच्चें गी पढ़ाने गी केह् करन बचारे केह् आखदे उस्सी अपने एह्दे स्कूल ग्रां दे बच्चे ग्रां दे बच्चे बच्चे मैह्नत ते अपनी कोला तरफा बड़ा करदे फोन शोन दे उप्परा बी ट्राई करदे कि अस उत्थुआं पढ़ी लैन्ने आं उत्थुआं पढ़ी लैन्ने आं बट केह् आखदे उस्सी जेह्ड़ा उ'नें गी हैना जेह्ड़ा सिटी दे बच्चें कन्नै ओह् कम्पिटीशन हैनी करन होंदा केह् करन बचारे केह् आखदे उस्सी जिन्ना मर्जी मेह्नत करन पर केह् आखदे उस्सी सिटी च क्यूंकि सिटी च जेह्ड़ा कम्पिटीशन ऐ ना ओह् सिटी च जेह्ड़ा बच्चें गी ओह् पूरा तरह रीजनिंग टाइप पढ़ांदे बट जेह्ड़े साढ़े ग्रां दे स्कूल ना ओह् बच्चें गी पढ़ांदे गै निं रीजनिंग टाइप करना केह् बो केह् आखदे उस्सी बच्चे कन्नै बच्चें दूनी दूनियां टयूशनां पढ़ने पौंंदियां दूनी दूनियां फीसां देने पौंदियां केह् आखदे उस्सी पर सिटी च इन्ने हाई क्लास स्कूल न उत्थै जेह्ड़ा दिक्खो उत स्कूल इन्नै टीचर न साढ़ै ग्रां च स्कूलैं केह् आखदे उस्सी त्रै त्रै चार चार टीचरें दि'यां पोस्टां जेह्ड़ियां न ओह् खाल्ली पेदियां रोह्नदियां केईं दिन लोक केह् आखदे उस्सी केईं दिन ट्रांसफर होने दे बाच केह् आखदे उस्सी टीचर औंदे गै नि ते केह् करन बचारे बच्चे